आथिखालाव बाक्सा जिल्लायाव गोबां फरायसालिनि अनगायैबो एनिमेल हासबेन्दारि ओमफ्राय स्कुलफोरबो थायो ओमफ्राय जोंनि जायगायाव मुंदांखा कचिं क्लास बिदि फोरोंग्रा गैया सरकारि फरायसालिफोराव जोङो मोजांखौनो नुनो मोन्दों ओमफ्राय जों गोदो फरायनाय समाव बारा मोजां नङामोन दानि दिनाव मोजांसिन जाबाय जों फरायनाय समाव टिसार्सफोर एबा फोरोंगिरिफोरा खममोन ओमफ्राय दानि दिनाव सरकारि जाजोबबाय नालाय फोरोंगिरिफ्राबो बारायबाय साबजेक्ट वाइस फोरोंगिरिफोरा बारायबोगासिनो जोंनि दिनाव फोरोंगिरिफोरा मोनसे स्कुलावनो सासे सानैफोरल' थायोमोन दानि दिनाव नाथाय गोबां फोरोंगिरिफोर दंसै बिनि थाखाय दा दानि थासारिया गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय दा मोजांसिन जाबाय गोदोनिख्रुइ गोदोनि दिनाव जाम्बा जाम्बिफोर जाम्बा जाम्बि जानानै थायोमोन सोलोंथाइ गैयैनि दिनाव दानि दिनाव बिदि जाम्बा जाम्बि बारा मोननो थांला सोलोंथाइ लानानै आथिखालाव दावगाबोबाय आथिखालाव गोबां फोरोंगिरिफोर ओंखारबाय गंसे स्कुलावनो जेरै जिजन गुजन फोरोंगिरिफोर दंसै गोदोनि दिनाव बेफोबायदि गैयामोन दानि फोरोंनायफोरा गोदोनिख्रुइ गोबां मोजां जाबोनो हमदों बिनि थाखायनो गोबां जौगाबोबाय